जीअं की संगीत में सत सुर थींदा आहिनि सत सुरनि सां मिली करे ई गीत ठहंदो आहे ऐं गीत में लफ़्ज़ हूंदा आहिनि त लफ़्ज़नि जो चयनि असी उते कंदा आहियूं लफ़्ज़ गाइण मूजिबि उन खां पोइ जिते ठहराउ ईंदो हुजे ऐं सुरु मटिजंदो हुजे उते असांखे साहु खणण जी या छॾण जी ज़रूरुत पवंदी आहे हिकु करो गीत न गाई सघण करे ई सुरनि जे लाइ कारे में आवाज़ु खणी ऐं मटाइजी सघंदो आहे ऐं असांखे अगरि पंहिंजे साहु खे सपोट बि ॾियणो हुजे त हुन गाने में जीअं अंतरा चेंज ता थियनि पिया तीअं असां पंहिंजो उन खे सपोट ॾेई करे सुधारो करे सघंदा आहियूं किथे ॿ कहिड़ी भुल थी वञे त उन खे लैकारे में खणी करे पंहिंजो सपोट ॾेई सघूं था